دہلی کے اندر تعلیمی نظام میں خصوصی ضروریات والے طلبا بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن بہت ساری جگہوں ان کو وہ سہولیات ابھی بھی میسر نہیں جس کے وہ مستحق ہیں جیسے غریب اور نادار بچوں کے لیے بہت سارے اسکیموں کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح وہ بچے جو معذور ہیں ان کے لیے اسپیشل کلاسز کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو ہیلتھ کیئر کی سہولیات بھی نہیں ملتی جس سے ان کا ذہن متاثر ہوتا ہے اور اسی طرح تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دیکھ ریکھ بھی اچھی ہونی چاہیے جس سے ان کا مستقبل روشن ہو اور وہ اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں